धा हजार पाचशें एक णव्याणव हजार एकशे तीन दोन लाख पाचशें पंच्यायशीं सात लाख आठशें णव्वद णव लाख णव्याण्णव हजार णवशे सात